हाँ जब लोग कैलिवर चित्र बनाना शुरू करते हैं तो आम तौर पर ये गलतियाँ करते हैं कि उन्हें कैसे बच सकते हैं हाँ एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है अगर बार बार अब हम बहुत कोशिश करते रहेंगे तो एक अच्छा आर्टिस्ट बनने में कोई समय भी नहीं लगेगा और कोई गलती भी नहीं होगी अगर हम चित्र को भी एक ध्यान से बनाएंगे तो चित्र बनने में भी कोई गलती नहीं होगी चित्र आराम से सही तरफ़ बनते जाएगा और गलती का कारण यही है कि हम चित्र बनाते समय ध्यान कहीं और देते हैं तो वो चित्र बनने में तो गलती हमसे हो ही जाती है और अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा ई हमारी जवाबदारी ज़रूर होती है